پانی كو صاف كرنے كے لیے لوگ زیادہ تر آر او كے پانی كو فلٹر كے طور پہ ہم فلٹر اس كا چینج كرتے ہیں باقی جو اس میں اور جو اكویپمنٹ ہوتے ہیں ان كی سروسنگ وغیرہ ہوتی ہے ٹائم ٹو ٹائم ہوتی ہے اس وجہ سے وہ پانی پینے یوگیہ ہوتا ہے اور اس كو پھر استعمال میں لیا جاتا ہے اور جو ٹنكیاں وغیرہ ہوتی ہیں جو پانی كی ٹنكی ہوتی ہے پانچ سو لیٹر چھ سو لیٹر كی ایک ہزار لیٹر كی تو اس میں جو ہے اس كی صفائی ہوتی ہے اس كی صفائی بہت ضروری ہوتی ہے كیوں كہ اس كے اندر جو ہے برسات وغیرہ كے كیڑے لگ جاتے ہیں اور طرح طرح كی گندگیاں دھول مٹی پیدا ہوتی ہیں اس سے بیماری كا باعث بنتا ہے اور مچھر بھی پیدا ہوتے ہیں تو اس كے عوض میں ہمیں اس كی صفائی وغیرہ كرنی چاہیے ہاں اس كے اندر گھسنا ذرا مشكل ہوتا ہے تو ہر ایریا میں ہر گھر كے آس پاس میں صفائی والے پرووائڈ ہوتے ہیں تو بہتر طریقہ یہ ہے كہ اگر خود سے ہو تو اچھی بات ہے نہیں ہو تو ایسا صفائی والے پرووائڈیڈ ہوں جو آس پاس میں آكے رہتے ہوں تو ان كو بلالیں وہ اس كو صاف كردیں بہترین طریقہ ہے یہ